हाँ जैसा कि मेरे घर में एक गाय है जिसका नाम मैंने श्यामा रखा है मेरा उससे जुड़ाव बहुत जादा अधिक है मैं उसको समय पर चारा दिया करती हूँ समय पर उसको पीने के लिए पानी दिया करती हूँ उस को गले में खुजान चलती है तो समय पर मैं उसके सर पर गले में हाथ भी फेरती हूँ समय पर उसको नहलाती हूँ और उसकी हर प्रकार से सेवा करती हूँ कई बार वो बीमार पड़ जाती है तो उसको डॉक्टर के पास भी ले जाती हूँ और मेरे घर के आस पास दो तीन कुत्ते भी हैं जो कि मैं स्कूल जाते समय उनको डेली रोटी देकर जाती हूँ क्योंकि वह उनको रोटी नहीं देती हूँ तो वो मेरे पीछे पीछे चले जाते हैं